حال ہی میں ہم نے ایک ایچ پی کمپنی کا لیپ ٹاپ خریدا ہے خریدنے سے قبل نیٹ پہ اس کے سارے فیچرس ہم نے دیکھے کافی اچھے لگے اس کے بارے میں لوگوں کا ریویو بھی بڑا اچھا تھا لوگوں نے اچھا ریٹ کیا تھا اس کو یہ سب ساری چیزیں دیکھ کر میں نے بھی من بنایا اور اس کو خرید کر لایا لیکن اس کے ساتھ ایکسپرینس میرا اچھا نہیں ہے جب اس کو آن کرو تو اس کو آن ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اچھا اس کی کوئی فائل بھی آن ہونے میں اوپن ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے فائل کھول لو اس کو کوئی ورک کرو تو بڑا اسموتھ نہیں رہتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری فائل بھی آن اوپن کرنا چاہیں تو اس میں بھی بہت صبر کرنا پڑتا ہے بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو اوپن ہونے میں ایک چیز یہ دوسری یہ کہ اس میں اس کی بیٹری بہت جلدی شارٹ کرتی ہے جو کہ بڑا اطمینان بخش نہیں ہے اور بڑا جلدی ہینگ ہوتا ہے ہیٹ کر جاتا ہے حالانکہ اس کی کیپیسیٹی اسٹوریج کیپیسیٹی بڑی اچھی ہے ون ٹی بی ہے اس کے باوجود وہ لیپ ٹاپ بڑا ہینگ کرتا ہے اس کے ساتھ ایکسپرینس ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم نے سیکینڈ ہینڈ لیپ ٹاپ خریدی ہے تو کل ملا کے مجھے اس سے بڑا اطمینان نہیں ہے اس میں ساری فیچرس جو بھی ہے اپنی جگہ ہے لیکن مجھے اس سے اطمینان نہیں ہے چونکہ ہینگ بہت کرتا ہے اوپن ہونے میں بہت ٹائم لیتا ہے اور بیک وقت دو تین فائل کھولو تو بالکل ہی لگتا ہے ہینگ کر گیا تو کل ملا کے بڑا اچھا اسپرینس نہیں رہا اس کے ساتھ